हां जी एह् मेरी गै दकान ऐ जी हां राम राम जी बोला दे राम राम जी केह् चाहिदा ऐ अच्छा दस्सो केह्ड़ी केह्ड़ी कताब चाहिदी हां बिलकुल मिली जाङन तुसेंगी हां तुस दिक्खो केह्ड़ी केह्ड़ी कताब चाहिदी तुस सनाओ ते ओह् पैसे लेई लैगे महाराज तुस साढ़े अपने आदमी ओ पैहे पंज सौ रपेऽ दी ऐ इक इक चार सौ रपेऽ दी बी ऐ ज्हार दी बी ऐ हां तुस दस्सेओ सुनाओ महाराज